भारत हादोराव हेल्थ केयार सिसथेमा दासिमहालागैबो नांगौबायदि जाजोबाखै होननानै आं बुंनो हायो एबा सानो मानोना जोंनि आसाम हादोराव लोगोसेयैनो भारत हादोराव गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव नांगौबायदि हेल्थ केयरा सहैजोबाखै सिस्थेमनि गेजेराव दं नाथाय खिन्थु गोथौ गामिसिम सहैनो हायाखै आं दिनै आंनि उदालगुरि जिल्लानि बाथ्राखौनो लानानै बुंसिगोन उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय आरो उदालगुरि सिबिल हस्पिटालनि बाथ्राखौ बुंगोन बेयाव गोदानै दाफुंजानाय गोबांथार इन्फ्रास्ट्राक्चार लोगोसे लुम गोबां फेसिलिथिसफ्रा फैबाय नांगौबायदि मोनफैबाय नाथाय बेयाव नांगौबादि डक्थर गैया नांगौबादि स्पेसियेलिस्ट डक्थर गैया बिनि खारनाव नुजाथिनाय बेमारिफ्रा उदालगुरि सिभिल हस्पिथालखौ नागारनानै गुबुन गुवाहाथि आरो थेजपुराव थांनो गोनां जानानै फैदों बेजों लोगोसेयैनो दा बर्थमान जाय डक्थरफ्रा उदालगुरि सिभिल हस्पिथालाव थायो बिथांमोनहा रिक्सखौ लानो हाया एबा गियो बेनिखायनो बेमारिफोर थाङोबा बिथांमोनहा उदालगुरि अनगायैबो थेजपुर आरो गुवाहाथियाव रिफार होनो गोनां जायो आं बुंनो सानदोंदि क्लिनिकफ्रा खाथि खालायाव क्लिनिक दङ जेरैहाय दा महनफुर जिस साबसेन्थार दङ गुबुन गुबुन साबसेन्थार दङ दा बेयाव साफा साफा सियेसक हरै आसाम सरखारा भारत सरखारा बियाव थिसनथाय होदों बिथांमोनहा फार्स्ट एदखौ लानो हायो नांगौबायदि रिमत एरियाफ्राव गामि गोथौआव बेमारिफोरखौ नायनानै फार्स्ट एद खालामनो हायो नाथाय दासिमहालागै बे सिकित्स'कफ्रा नांगौबायदि सेन्थारफ्राव मोनहैजोबाखै आरो हरनोबो हाया हाजोबाखै जायनि खारनाव गामि गोथौनि रिमत एरियायाव थानाय गैजारोङै न'खरनि गोरिब न'खरनि बेमारिफ्रा खनसे लागैनो गोजानाव थांनो गोनां जादों आरो बिनि खारनाव गोबांथार खैफोदाव मोगा मोगि जानो गोनां जादों बिनि उनाव आं सानो जोंनि साखाथि फाखाथि थानाय जिथुनाखि हेल्थ साबसेन्थारफोर बेयाव नांगौबायदि डक्थर हरनांगौ आरो बिनिफ्राय बिसिबांनाखि इन्फ्रास्ट्राक्चार नांगौ बेखौ थाबैनो बानायना होनांगौ होननानै आङो सानो